हम कश्मीरके बारेमे लिख ला चाहैत छियै ओ दूनू बॉर्डरके बीचमे छै मगर एहिमे कनि किछु समस्या हमरा लागि रहल अइ कि हम नहि लिख पाबैत छियै कि एहि लऽ की हम ओतऽ नहि गेल छी कहिओ तऽ ओहिके बारेमे हमरा किछु जानकारी नहि छै मगर हमसब टी वी मे देखले छी कश्मीरके बारेमे किताबो सबमे पढ़ले छी की कश्मीर जे छै से दूनू बोर्डरके बीचमे छलैया पहिले तऽ देश आजाद नहि छलैया तऽ हुनका सबके बहुत कष्टसँ चलला पड़ैत छै हुनका सबके महिला सबके जेण्ट्स सबके ओहि कश्मीरके आदमी सबके मगर आब तऽ आजाद भऽ गेल छै आब तऽ ओ जगह बहुत अच्छा भऽ गेल छै वहाँ भी केओ भी जाय सकैत छै हमरो मन होइया कि हमहुँ जयतहुँ मगर हमरा सबके कननि किछु दिकदारी छै कि हमसब नहि जा पाबैत छियै ओहि चलते हम ओतऽ नहि जा पाबैत छी नहि गेलहुँ हँ कहिओ आइ तकले मगर सोचैत छी कि जाउ वहाँके बारेमे जाउ किछु देखू किछु समझू आ ओहिके बारेमे लिखू मगर किछु दिकदारी छै ओहि चलते नहि जाय पाबैत छी तऽ ओहि लऽ के हम ओहिके बारेमे तऽ नहि लिख पायब मगर अपन जीवनके बारेमे हम जरूर लिखे लऽ चाहैत छी एहि लऽ कऽ कि हमर जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरलै हँ आओर अभी भी उतार चढ़ाव से चलि रहल छै तऽ हम तऽ इहे कहब की कश्मीरके बारेमे नहि मगर आपन जीवनके बारेमे जरूर लिखब एहि लऽ के कि अपन जीवन तऽ जीले छी देखले छियै की बच्चा से लेके अभी तकलेमे कोन परिस्थिति से कोन हिसाब से हमसब चललहुँ ओहि लऽ कऽ हमसब अपन जीवन पर लिखब कश्मीर पर नहि